हाँ हमारे यहाँ पूजा संस्कृति प्रथा विशेष है पूजा करने की विधि और उसका पालन भी है सुबह जल्दी उठकर नहा कर साफ सफाई के पूजा घर की ओर जाकर पूजा करता हूँ पूजा से सबसे पहले भगवान का अभिषेक करता हूँ फिर उसके बाद उनको कुमकुम का तिलक लगाकर अतः प्रसाद में फल आदि का भोग लगाकर भगवान पर फूल चढ़ाकर उनकी सच्चे मन से पूजा करता हूँ और आरती करते अथा आरती समापन होने पर प्रसाद दिया जाता है व नवरात्रि और दशहरा दिवाली ये सब ये सब दिनों में पूजा की जाती है और होली में गोवर्धन पूजा की जाती है जिसमें ये सब आदि के प्रयोग होते हैं